हमरा गाना गाबैमे बहुत अच्छा लागै छै खास करिके हमरा छठ रऽ जे श्रद्धा आ सुन्दर गीत छै ओ सुनैमे बहुत अच्छा लागै छै आओर हर जैसे पन्द्रह अगस्त हो गेलै छब्बीस जनवरी हो गेलै हर एक ईवेन्टमे हम गाना जरूर गाबै छियै किछु करिऐ कि नहि आ भाषण भी दै छियै भाषण देना भी अच्छा लगै छै हमरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत तगड़ा छै हम हजार लोगमे बोलैके क्षमता राखै छी ओकरबाद छठ माइके गीत छै जे बहुत अच्छा लागै छै सुनैमे आ ओ हम गाइते रहै छिऐ गुनगुनैते रहै छिऐ अभी भी सुनाए दै छी पहिले पहिल हम कइनी छठी मैया वरतऽ तोहार छठी मैया वरतऽ तोहार करीहऽ क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार भूल चूक गलती हमार